ہمارے پاس سستی اور سیکنڈ ہینڈ کتابیں خریدنے کے مختلف ذرائع موجود ہیں اپنے شہر یا علاقے میں مقامی بک اسٹورس کو دیکھیں کچھ بک اسٹورس میں سیکنڈ ہینڈ کتابوں کا سیکشن ہوتا ہے جہاں آپ کم قیمت پر کتابیں حاصل کر سکتے ہیں بڑے شہروں میں اکثر سیکنڈ ہینڈ کتابوں کی خاص دکانیں ہوتی ہیں جو طالب علموں اور کتابوں کے شوقین لوگوں کے لیے سستی کتابیں فراہم کرتی ہیں امازون یہاں پر آپ کو نئی اور سیکنڈ ہینڈ دونوں طرح کی کتابیں مل سکتی ہیں آپ پرائیویٹ بھی کتابیں خرید سکتے ہیں جوکہ عموماً سستی ہوتی ہیں یہاں پر سیکنڈ ہینڈ کتابیں بھی ملتی ہیں ایبے اور اپنے نیلامی کے ذریعے کم قیمت پر کتابیں حاصل کر سکتے ہیں او ایل ایکس یہ پلیٹ فارم پرانی چیزیں خریدنے اور بیچنے کے لیے مشہور ہے اور یہاں کتابیں بھی دستیاب ہوتی ہیں بعض لائبریریاں اپنے پرانے اسٹاک کو سستے داموں فروخت کرتی ہیں ان لائبریریوں سے رابطہ کریں اور معلوم کریں کیا کہ وہ کتابیں فروخت کر رہی ہیں بڑے شہروں میں وقتاً فوقتاً کتاب میلوں کا انعقاد ہوتا ہے جہاں آپ کو سیکنڈ ہینڈ اور نئے دونوں طرح کی کتابیں رعایتی قیمت پر مل سکتی ہے اگر طالب علم ہیں یا تعلیمی ادارے کے قریب رہتے ہیں تو وہاں کی کتابوں کی دکانوں میں سیکنڈ ہینڈ کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں جو طلبہ استعمال کے بعد فروخت کرتے ہیں مقامی کتب کتاب فروش کئی شہروں میں سڑکوں کے کنارے کتاب فروش ہوتے ہیں جو سیکنڈ ہینڈ کتابیں فروخت کرتے ہیں یہ کتابیں اکثر بہت کم قیمت پر دستیاب ہوتی ہیں اور آپ کو مختلف قسم کی کتابیں مل سکتی ہیں سوشل میڈیا گروپس گروپس میں موجود ہیں جہاں لوگ اپنی پرانی کتابیں بیچتے ہیں یا ایکسچینج کرتے ہیں آپ اپنے دوستوں خاندان والوں یا ساتھیوں کے ساتھ کتاب ایکسچینج بھی کر سکتے ہیں جسے آپ بغیر پیسے خرچ کیے نئی کتابیں پڑھنے کا موقع حاصل کر سکتے ہیں ان طریقوں سے آپ سستی اور سیکنڈ ہینڈ کتابیں حاصل کر سکتے ہیں آپ کو اپنے قریب کوئی سیکنڈ ہینڈ بک اسٹور یا آن لائن آپشنز ضرور تلاش کریں چاہیے جو آپ کے لیے بہترین ہو